जैसेकी हमसब उत्तर भारतमे रहै छियै उत्तर भारतमे रहै छियै तऽ यहाँके खान पियन सब अलग छै जैसे कि हियाँ है तऽ उत्तरी भारतमे दालि भात सब्जी रोटी चोखा चटनी ई सबके जादा च्वाइस है हमसब ईहे सब चीज हमसब खाइ छियै ईहाँके अलग खान पीना है जैसे कि हो गेलै दालि भात रोटी सब्जी चोखा भुजिआ पापड़ तिलौरी हियाँके उत्तरी भारतके ईहे सब खाना पीना छै ओकराबाद है की दक्षिणी भारतके दक्षिणी भारतमे हमसब जेबै तऽ हुवाँके तऽ खाना पीना छै इडली डोसा साम्भर चटनी ईहे सब छै तऽ हमरासबके तऽ बनाबे उनाबेके लूर नहि छै आब उधर जैबै तऽ देखबै सुनबै तऽ खैबै पिबै तब सिखते सिखते ने सिखबै हमरासबके तऽ उसब लूर नहि है की हमसब बनेबै हमसब ने बनाबे जानै छियै ने खाली हुवाँ जेबै ओ देशमे तऽ ओ देशमे तऽ खैबै पिबै तऽ कहबै की हँ ई चीज अच्छा है हमरासबके भारत देशमे तऽ दालि भात सब्जी चलै छै आओर हियाँ अहाँ तऽ इडली डोसा है चोखा चटनी है ई सब मिलै छै तऽ उ